जोङो मेट्स खौ जोङो मबाइल आवबो नायनाय जायो बा टिभि फ्रावबो नायनाय जायो जोङो फुटबल खौ फुटबल खेलाखौ जोङो लोगोफोरजों बा ज' लोगोफोरजों जोङो नायनो मोजां मोनो ओमफ्राय जोङो माबा आं जाहैबाय माबाखौ पर्टुगल बा मेसि बा माबाखौ मोजां मोननाय जायो ओमफ्राय जोङो लोगोफोरजों नायोब्ला जोंहा बिराद गावजोंगाव थारमाने गोजोननाय फैयो नायनानै इनटारेस्ट मोननाय जायो गावसोरखौनो गाव ज' नायनानै नायनायनि गेजेरजों नायोबा माने जों गावखौनो गाव गेलेदों बादि मोनलाय लायो थारमाने इनटारेस्ट लोगोजों लोगो कमपिटिसन खालामलायनाय जायो होमबा जोंना गोसोआ बिराद इनटारेस्ट मोनलांनाय जायो नायदोंबादि मोनो जों माबा एखनबा मबाइल आव नायनाय जायो एखनबा टिभि आव नायनाय जायो प्लास जोङो जोङो अवार्ल्द जेला अवार्ल्द काप जायो अवार्ल्द काप खौ जों बिराद गोसो होनानै नायनाय जायो जोङो ओमफ्राय मेसि जोयोबा जों मा होनो मोनलाय टिम नि बारै जोङो बासिलायनाय जायो बबे टिम आ देरहागोन बबे टिम ना देरहाया जोङो बासियो बबे देरहागोन बबे देरहाया जों गावजोंगाव थारमाने कमपिटिसन फैसाजों जोङो कमपिटिसन खालामलायो बिदिनो आं जाहैबाय माबा परटुगल खौ मोजां मोनो ओमफ्राय मेसि खौ मोजां मोनो बेनि उनाव मामोनलाय गोजोननाय थाबाय बेनोसै